टेक्नोलॉजी असांजे जीवन में कलाकारनि जे जीवन में तमामु घणी मदद कई आहे टेक्नोलॉजी जे कारणि जीअं कंप्यूटर आयो आहे त कंप्यूटर जे कारणि असां जा केतिरा बि ॾुखे में ॾुखिया तमामु ॾुखे सुवालनि जा बि जवाब असां कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जे ज़रिए असां उन्हनि खे ॻोल्हे सघूं था जीअं त जॾहिं टेक्नोलॉजी न हूंदी हुई तॾहिं पहिरियों पाण खां कमु करण खां या हथ सां कमु करण खां तमामु घणा कलाक अजाया वेंदा हुआ टाइम बि ख़राब थींदो हुओ हाणे उहो टेक्नोलॉजी अचण जे करे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जे अचण जे करे उहे मिन्टनि में उहे कम थी था वञनि ऐं केतिरा बि ॾुखे में ॾुखिया कमु छो न हुजनि केतिरा ॾुखे में ॾुखिया सुवाल छो न हुजनि उहे बि कंप्यूटर ऐं सॉफ्टवेयर जे करे असांखे सहुलाईअ सां थी वञनि था ऐं कमु जेको इहा टेक्नोलॉजी आहे उहा तमामु घणी मदद कई आ्हे असांजे जेके रोज़मराह जा जेके कमु हूंदा आहिनि उन्हनि में बि कीअं सहुलाईअ सां कम करिजनि उहो बि असांखे टेक्नोलॉजी सेखारे रही आहे ऐं विज्ञान ऐं मेडिकल जे जेके खेत्र में बि जेके इन में रस्ते में बि विज्ञान में या इन में बि तमामु घणी मदद कई आहे टेक्नोलॉजी त माण्हुनि खे टेक्नोलॉजीअ मां ऐं कलाकारनि खे तमामु घणो फ़ाइदो थियो आहे त टेक्नोलॉजी तमामु घणी ज़रूरी आहे